आं उन्दैयाव अनद्ला ओंख्रि नारजि ओंख्रि संनो रोंफेराखैमोन ओरैनो थाब थाब जानाय सरासनस्रा मैगंफोरखौल' संनो रोङोमोन ओमफ्राय दा देरनानै नै बिमानिफ्राय सोलोंनानै रोंबाय नारजि ओंख्रि संनाय अनद्ला ओंख्रि संनायफोरखौ दायो रोंजोब्बाय नारजि ओंख्रि संनायखौबो हराव सोमनानै दोनखानानै अखानायै मोजां सुनानै खारैजों दै होनानै रुनांगौ उनाव रुयो रुयोब्ला दालि खाथा सानांगौ बेबायदि संनांगौ आरो नारजि ओंख्रिखौ बेदरफोर होयोब्ला मोजां बेदरफोरखौ एवनानै नारजि ओंख्रियाव होसनो ओमफ्राय ओमफ्राय ग्लाब ग्लाब गोदौहोनानै नों उनावहाय गोबाव गोदौ होयोबा बिदिनो खांबाय